जोंनि बेयाव दाउ फिसिनानै बहुत मानसिया रांखान्थि मोन्दो आरो जानायनि आंखाल गैया बायना जानाय गोबां मानसि दङ आरो दाउफोराबो बेमार आजार जाया बेमार आजार जाब्ला जों मुलि लाबोनानै होयो कुनु उसुबिदा गैया रां होयो बायनानै लाङो किन्तु लकेल जानांगौ बयलारनिख्रुइबो जोंनि लकेल दाउखौ बारा बायनानै जायो बिनि थाखाय तारमाने जायफ्रा दाउ फिसिदो आरो बिसोर कुनु उसुबिदा गैया आरो बोसोराव खनथाम बिदै दैयो गयो एकुइसदिन नांगौ गनायाव एकुइसदिन बा बायसदिन नांगौ बिखौ गनानै बोसोराव खनथाम फिसा होयो जों बेखौ फाननानै जत्न लायो आरो फैसा खामायो मुलि तुलि लाबोयो बिदिनो लाबोनानै फाननानै जों सोलियो आरो बेनिफ्राय आरो बजारनि मानसिफ्रा लांफायो आरो बिनिफ्राय जों बायनायनि कुनु उसुबिदा गैया आरो बिनिफ्राय जों फाननोबो हायो आरो न'आव जानो मानोबो जायो आरो बिदि मिरामिस जाग्राफोराबो जेबो डिसताब गैया जायोनोखा कुनु उसुबिदा गैया आलासि तालासि फैबा बायनानै लाङो बेनि थाखाय जोंनि फाननायनि थाखाय बाजारबो दङ जों बाजारावबो लाङो आरो बेनिफ्राय बेपारिफोरा बायनानैबो लांफायो फालांगिरिफोरा दङ नामा दाउ उमुक उमुक नामायनानै सानफ्रोमबो लांफायो जोंबो कुनु उसुबिदा गैया बिदैबो फाननो हायो बोसोराव खनथाम बिदै दैयो बेनो आरो गनायाव लायो ऐ आपुनार बायसदिनसो लायो बेनिफ्राय ओंखारो फिसाफोरा जन्म लायो एसे एंखुरबो गारना होयो माइरंफोर एसे होयो बा ओंखाम होबाय ओंखाम होनानै जोंबो फिसिनानै फानो जों बिदिनो गथ' गथाय माबा मोनसे सुबिदा बा असुबिदा जायोबा जों बिदिनो सोलिनानै दङ आरो बे मोनसे जोंनि थांखि मोजांनि खोथा आं बेखिनिखौ बुंनानै दोननाय जाबाय आरो नायलाय